ہلو

گوڈ آفٹرنون جی میرا نام راشد ہے میں ٹراویل ایجنٹ ایجنٹ ایجنٹ ہوں بتائیے اوکے

اوکے اوکے سر آپ کو اس میں ہمارا ولوو بس ہے اور فلی اے سی ہے اور ہمارے بندے جو ہیں آپ کو پورے مندر کا ٹور کرائیں گے اور وہ آپ کی گائید بھی کریں گے اور آپ کے ساتھ بھی وہ رہیں گے پھر وہ مندر سے گھما کے پھر ہوٹل تک لے کے آپ کو چھوڑیں گے اور ہوٹل میں آپ کا بریکفاسٹ بھی ملے گا لنچ ڈنر ہیلو یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں دستیاب ہیں

یہ پورے پیکج کا میں آپ کو بہت ہی کیا کہتے ہیں مناسب قیمت میں میں آپ کو فراہم کروں گا اور ٹوٹل جو ہے یہ جی ایس ٹی وغیرہ یہ سب لگا کر کے اور پچاس ہزار کے آس پاس آپ کا یعنی کمپلیٹ ہو جائے گا یہ ٹور

اس میں ہوٹل میں رہنا وغیرہ ساری چیزیں ہیں انکلوڈ جی جی ہوٹل بھی فراہم کریں گے کھانے کا جو ہے جو بھی چیزیں ہیں وہ ہم کریں گے ہاں اس علاوہ آپ مندر میں جو گھومنے جائیں گے وہاں اگر کوئی چیز شاپنگ کریں گے تو وہ آپ کو پرسنل پے کرنا ہوگا اوکے اوکے اوکے سر میں بک کر دیتا ہوں اور ایک میں واٹس ایپ پہ ایک ای میل آئی ڈی بھیجتا ہوں آپ اس میں اپنا آدھار کارڈ کوئی بھی ایک آئی ڈی آپ اس پہ میل کر دیں یا واٹس ایپ کر دیں ٹھیک ہے آپ کا میں بک کر دیتا ہوں اوکے اوکے